मूंखे डिज़ीटल रूप सां पेंटिंग तमामु घणी पसंदि आहे ऐं मां उन में माए पेंट जे नाले सां हिकु ऐप आहे उन जो प्रयोग कंदी आहियां ऐं तमामु घणी बढ़िया पेंटिंग मां ठाहींदी आहियां हींअर जे टाइम में ऐं अगट जे ज़माने जे टाइम में पेंटिंग में तमामु घणो फ़र्क़ु आहे हाणे असां जॾहिं डिज़ीटल रूप सां पेंटिंग ठाहींदा आहियूं त उहा कलाकनि जी जॻह ते मिंटनि में ठही वेंदी आहे पर जॾहिं असां इहा ई पेंटिंग अगट जे ज़माने में ठाहींदा हुआसीं त असांखे तमामु घणो समय लॻंदो हुओ तमामु घणो टाइम लॻंदो हुओ हाणे डिज़ीटल पेंटिंग में ॾाढा ई बढ़िया बढ़िया ऐप्स अची विया आहिनि जंहिंजी मदद सां असां तमामु घणी सुठी पेंटिंग ठाए सघू था पर अगटे जमाने में इन्हनि मां कुझ बि की न हुओ इन करे तमामु परेशानियूं ईंदियूं आहिनि